नमस्ते सर हाँ जी बोलिए अच्छा तो सर ऐसा है कि आप को बर्थडे कब तक चाहिए आपको ऑर्डर कितने दिनों में चाहिए कौन सी डेट को चाहिए सर अच्छा आप को ट्वेंटी नाइन को चाहिए तो अच्छा कितने लोगों के लिए चाहिए कितने लोगों के लिए चाहिए सौ लोगों के लिए चाहिए

हाँ तो प्राइज़ क्या क्या मतलब किस मतलब प्राइज़ में चाहिए ऐसा कुछ है प्राइज़ अच्छा प्राइज़ में अभी शायद ऐसा है सर हमारे पास बहुत सारी आइसक्रीम में अलग अलग वैरायटी हैं अपने पास सन्डे है आइसक्रीम है जी जोधपुर मारवाड़ी है और वाडीलाल है वनिला है बहुत तो इस टाइप की बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं तो हाँ चॉकलेट फ्लेवर में सब सारे फ्लेवर हैं हमारे पास तो सब अवलेबल हैं वैसे डिस्काउंट तो सर ऐसा है डिस्काउंट आपको दे देंगे आपको ऐसा कुछ है नहीं डिस्काउंट आपको मिल जाएंगा पाँच दस परसेंट जो भी है अगर आप ज़्यादा ऑर्डर ले रहे हो तो हम आपको डिस्काउंट भी तो अवलेबल करवा देंगे हाँ तो सर ड्राई फ्रूट वाली है जैसे हमारे पास सारी हैं जैसे मिल्क से मिल्क मिल्क में ड्राई फ्रूट्स है वेजिटेबल्स वाली भी हैं इस टाइप की सारी टाइप की जितनी भी हैं सारी अवलेबल उपलब्ध है तो आपको जो चाहिए उस हिसाब से आप हमको बता देना फिर हम सर में इस तारीख में मतलब की चीज़ ये ये जैसे वाडीलाल है वो वनिला सारी आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर्स में और भी बहुत सारी जैसे कोन कोन वाली आइसक्रीम सारी जिस टाइप की भी आइसक्रीम हैं आप एक बार बता देना कि कौन कौन सी चाहिए क्या क्या चाहिए किस किस में चाहिए आपको मतलब पैकेट में चाहिए कोन वाली चाहिए ऐसे किस तरीके से चाहिए जो भी है आपका टाइप है वो बता देना ठीक है तो फैमिली पैक कर लो फैमिली पैक में चाहिए तो फैमिली पैक अलग अलग है तो उस हिसाब से आप जो भी है आप बता देना किस किस प्राइज़ में देना है

वो ऐसा है कि पैकिंग करने का अगर आप अगर आप खुद लेके चले जाओ तो बेटर है वैसे हमारा लेंगे तो फिर हमारा बन्दा लेके आएगा तो फिर उसको वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज लगेगा फिर अगर हम डिलीवर करते हैं तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है डिलीवरी का और अगर आप खुद लेके चले जाओ तो बेटर है आप के लिए ज़्यादा सही रहेगा अब अब कम से कम टाइम जब भी आर्डर देना हो तो एक से दो एक दो दिन पहले ही हमें बता देना ताकि हम जो जो हैं वो वो लिस्ट भेज देना हम को कि ये ये सारी चीजें चाहिए तो उसी हिसाब से मैं आप को पैक कर के रखवा देंगे पहले से ताकि हम अरेंज कर लें सारी चीजें ठीक है